बैंकिंगके एक एहेन आसान मतलब बना देलक पहिलेके जमानामे इसभ नहि छेँलै है जे आदमी सभ जमीन बेचै छलखिन हेँ घर बेचै छलखिन हेँ से सभ अपन पाइ कतौ रखथिन से सभ मतलब व्यवस्था नहि छेलै लेकिन आब बैंकिंगके लऽके सरकार बहुत बढ़िऑं कऽ देलके है हरेक आदमीके खाता खोलबा देलकै है जे आसानी से अपन पाइ मतलब कि सुविधा से अपन बैंकमे अपन अथि से अधिकार से राखि सकै छथिन पहिलेके जमानामे इसभ नहि छेलै है ताहि से आदमीके बहुत दिक्कत होइ छलै है कोनो अथि नहि छेलै है लेकिन आब बहुत बढ़िऑं कऽ देलखिन हेँ सरकार हरेक आदमीके देखै छियै आब मतलब बच्चो सभके खाता मतलब कि खोलि देलकै है सभ मतलब इसकुल सभके पाइ मतलब खातेमे भेजै छलखि भेजै छथिन एतऽ आर बढ़िऑं कऽ देलखिन हेँ जे खाता सभ खोलिके बच्चो सभके एकदम सभ मतलब कि इसकुलके पाइ सभ आबै छै तऽ सभ बच्चाके खातेमे आबै छै ओहि से आर बढ़िऑं भऽ गेलै पहिलेके जमानामे इसभ नहि छेलै जेहि से सुख सुविधा नहि होइ छलै लोक सभके लेकिन आब बैंकके लऽके कोना कोनामे आसान कऽ देलके एकदम हर जगह मतलब बैंकके अथि कऽके खोलिके खाता सभ मतलब हर धारक खाताके मतलब कि अथि करै छथिन मानवीय हस्तक्षेपमे कमी मतलब कि ई भऽ गेलै है जे पहिल मतलब कि खाता से मतलब कि जे आदमी सभ नहि जानै छथिन तेकरा सभ से मतलब कि निकलि मतलब पैसा